असांजे ग्रामीण क्षेत्रनि में जीअं की अगरि ग्रामीण क्षेत्र सिंधी आहिनि तरनि में झूमरियूं छेॼ अॼु बि इहो प्रचलित आहे उहे नाच उहे लाॾा संगीत अॼु बि सिंधियुनि में प्रचलित आहिनि ऐं अगरि जे हू गुजराती आहे त उन्हनि में टिमली गरबा अॼु बि उन्हनि में गुजराती नृत्य हलनि था पर जेकॾहिं हू सिंधी आहे त उन्हनि में अॼु बि झूमरियूं हलनि थियूं छेॼ हले थी झूमरियुनि में मायूं हिकिड़ी माई ढोलक खणी लाॾा वॼाइनि थियूं ॻाइनि थियूं वॼाइनि थियूं ऐं ॿियूं मायूं अञा गोलु ठाहे झूमरियूं पाइनि थियूं ऐं छेॼ में वरी मर्द डौका खणी हिकु ॿिए सां छेॼ रांदि कनि था ऐं ओही नमूने वरी गुजरातियुनि में गरबा थियनि था मर्द मायूं उन में वरी गॾिजी करे सभु पंहिंजा डांडियनि सां गरबा खेॾनि था ऐं गुजराती टिमली डांस कनि था उन में बि को मर्द मायूं मिली करे मिड़ी करे गॾु नचनि था ऐं उन ई नमूने सिंधियुनि में बि अहिड़ो ई मायूं मर्द सिंधी लाॾा ॻाए सिंधी नृत्य कनि था